हमारे घर में पूजा पाठ होता है तो हमारे घर में प्रसाद बनाया जाता है और हमारे घर में प्रसाद दो तीन प्रकार के बनते हैं जैसे चीनामृत और बुन बुनिया के लड्डू और होता है और सब चूरन ऊरन बनाए जाते हैं प्रसाद में और खाना पकवान बनाए जाता है जिसमें बनता है चीनामृत बनता है जिसमें दही पानी और तुलसी के पत्ते चीनी का यूज़ किया जाता है और बुनिए के लड्डू बनती है जो भगवान को अर्पित किया जाता है और पकवान बनाते हैं जैसे पुआ बनाते हैं रोड बनाते हैं और सब्ज़ी बनाते हैं चने की सब्ज़ी बनाते हैं जो जो जो भगवान को अर्पित किया जाता है और जैसे पुआ बनाने की विधी जैसे पुए में चावल का आटा लगता है और दूध लगता है पानी लगता है और गेहूँ का आटा को सब मिक्स करके उसको सानते हैं सान कर फिर उसे तेल में छाना जाता है उसके बाद सब्ज़ी बनाई जाती है सब्ज़ी को पहले को छौंका लगाते उसको काटते हैं फिर धोते हैं फिर उसके बाद छौंका लगाया जाता है फिर बन बनता है जैसे गोभी का सब्ज़ी हो गया तो गोभी को काटते हैं फि उसको धोते हैं फिर आलू काटते हैं फिर टमाटर मिक्स करके उसके उसको उस गोभी का सब्ज़ी बनाया जाता है और और बनाते हैं पनीर तो पनीर को हम लोग काटते हैं तो काट कर उसको तेल में छानते हैं छान कर फिर प्याज मसाला उसाला डाल कर तो उसको बनाते हैं और जैसे हमको सी मम हमको खाना वाना बनाने नहीं आता था तो मेरी मम्मी ने मुझे सीखाया खाना बनाने अब मुझे आता है सारा खाना बनाने और मुझे खाने के बारे में सब नॉलेज है जैसे पूजा पाठ में लोग आते हैं हमारे घर प्रसाद ग्रहण करते हैं खाना खाते हैं उसके बाद तब भगवान को